हाँ हमरा खीर बहुत नीक लगैय खीर बनाबै छी तऽ दूध लबै छी चावल लबै छी चीन्नी लबै छी ओइमे किछु मसल्ला दै छी बढ़िआँसँ बनाबै छी खाना अपन तैके बाद अइ बेर कोनो कोनो प्रकार नहि अबैय बनाबै व्यञ्जन तऽ व्यञ्जन नहि अबैए रसगुल्ला मिठाइ नइ अबैए बनाबऽ मिठाइ तऽ ओ ओइके लेल विशेष कोशिश करै छी लेकिन हमरासँ नहि बनि पबै छै सब्जी भेलै यूजमे आलू कोबीके समय छै तऽ आलू कोबी टमाटर छिम्मी ई सभ दऽ कऽ तरकारी बनेलहुँ सब्जी बनेलहुँ भोजन अपन अनेक तरहके बनाके अपन सभ आदमी खेलहुँ अपना पूरा परिवारमे सभगोटा मिलकऽ रहलहुँ इहे काज सभ केलहुँ घरेलू काज जे होइ छै घरमे होइ छै से सभ करै छियै